میرے والد کا ایک ریڈیمیٹ کپڑوں کا شو روم ہے یہاں پر میں کچھ حساب کتاب کے کام کر لیتا ہوں اور میں نے یہ راستہ اس لئے اختیار کیا ہے کیونکہ میں ابھی بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہوں